میں ہندی انگریزی اردو اور میتھلی چار زبان جانتا ہوں اور میں نے کئی بار الگ الگ زبانوں سے الگ زبانوں میں ترجمہ کیا جیسے میں نے میں میتھلی کے سب سے بڑے کوی ودیاپتی کی کوتاؤں کا میں نے انگلش میں ٹرانس ترجمہ کیا ہے اور ساتھ ہی انگلش کی ایملی ڈکنسن کی کوتاؤں کا ہندی میں انواد کیا ہے ساتھ ہی انگلش کے کوی جیفری میکڈینیل کی کوتاؤں کا بھی ہندی میں انواد کیا ہے